हाँ बोलिए कहाँ आए कहाँ आए थे आप अच्छा तो आप बाहर आई तो इधर दरभंगा आएँ हैं घूमने

ये हराही पोखर जो है वो दरभंगा महाराज ने खुंदवाया था उसे ठीक है और बहुत पुराना पोखर है और बहुत बड़ा पोखर है उसका जो है सो इधर का जितना भी नवजल का निदान होता है लगभग देखा जाए तो हराही पोखर पर हीं होता है और बहुत प्रसिद्ध पोखर है वो तो उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी लम्बा चौड़ा है वहाँ पर बहुत तरह की ऐसी व्यवस्थाएँ हैं दरभंगा महाराज का उससे बहुत जुड़ा हुआ इतिहास है आप उधर घूमे होंगे तो आप एल एन एम यू ही घूमे होंगे वहाँ से जो ललित नरायण मिथिला विश्वविद्यालय है वहाँ पर छात्रों के लिए पढ़ाई किया जाता है और वो मुख्यतः दरभंगा महाराज के ही अंदर में है उन्हीं के महल में बना हुआ है नहीं नहीं हराही पोखर से फ़ायदा यही है कि अग़ल बग़ल में पानी की जितनी समस्याएँ हैं वो लगभग उसी पोखर से ही दूर होती हैं ठीक है मुख्यतः तो यही है कि पानी की समस्याएं वहाँ पर मत्स्य उत्पादन भी होता है मछली का जो है और क़रीब से क़रीब वहाँ के पानी से पुरे दरभंगा को पानी मिलता है एक तरह से सोचिए तो और वो जी जी बिल्कुल सही बात आप सुन रहें हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा पोखर है आप घूमिए वहाँ पर वहीं से बग़ल में और बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी आप घूमने के लिए ज़रूर जाएं जी बस उसी उसी उसी उसी के बग़ल में है इर्द गिर्द में है सम्निप्त है जी जी जी बग़ल में ही हैं उधर से आप बाईं ओर से दाईं ओर निकलिएगा ना रास्ता उसी रास्ते से होते हुए है उधर से आप जाइएगा तो किसी से भी पूछिएगा भाई पोखर कहाँ पर है तो वो आपको बतला देंगे और वहाँ पर घूमिए बहुत सारे घूमने की जगह है काफ़ी अच्छी जगह है वो जी जी जी

बिल्कुल बिल्कुल हम तो बराबर रहते हैं उधर ही रहते हैं ठीक है ठीक है ज़रूर घूमिए जाइए घूमिए ठीक है जल्दी जल्दी